मां मिंत्रा एप मां एच एंड एम जी जीन्स घुराइ हुई मां पहिरियों त रिव्यूज़ पढ़ियो हुनमें सभिनि रिव्यूज़ में जाम सुठी सुठियूं गाल्हियूं लिखी हुई हे जेकी अॼुकल्ह टोन जीन्स जो फ़ैशन निकिरियो आहे हुनिजी मां हिकु जीन्स घुराइ उहो जीन्स एड़ी सुठी आहे एॾी सुठी आहे मां अ मां पाए करे हुनमें जाम स्माट थो लॻा ऐं हुनजी क्वालिटी बि जाम सुठी आहे ऐं धोइण खां पोइ बि हुनजो रंग वंग कुझु नथो उतिरे हुनजी जाम सुठी क्वालिटी आहे ऐं मिंत्रा एप जी सर्विस जाम सुठी आहे मां अॼु ऑर्डर कयो ऐं सुभाणे उहो प्रोडक्ट मुंहिंजो डिलीवर बि थी वियो आहे प्रोडक्ट डिलीवर बि थी वयो आहे ऐं हुनजो सर्विस सैंटर ऐं कस्टमर केयर बि जाम सुठो आहे जे कल्ह असांजे जीन्स न सुठी लॻे थी असां हुनखे रिफंड बि करे सघूं था ऐं असां हुनखे रिप्लेस बि करे सघूं था मिंत्रा एप जाम सुठी सर्विस प्रोवाइड थो करे मां तव्हां सभिनि खे एडवाइज ॾियां थो की मिंत्रा एप जरूर यूज़ करें